इंदिरा नगर पूरन नगर आलम बाग सिंगार नगर अलीगंज आलम नगर मोहनलाल गंज गोमती नगर राजा जी पूरम निशाद गंज गणेश गंज अमीनाबाद रहमतबाद नटपद खेड़ा चौंक गोमती नगर आलम नगर मोहन लाल गंज तेलीबाग